हमरा जे छै तीन चारिटा दोस्त चारिटा दोस्त गेल यऽ घूमयके लेल कार चाही पचास साठि किलोमीटरके एरियामे छै तऽ अहाँकेेँ कतऽ पैसा लागत लागत ओय कार के लेल चारि आदमी रहब चारि गो सीट पर तऽ अहाँ पैसा ओकर कतय चार्ज करब पचास किलोमीटर जेबइ घूमए ला